राजस्थान में नागरिक कानूनी सेवाऊं ऐं नुमाजगीय जो उपयोग कीअं कंदा आहिनि इनकरे की असां मां इहो ॿुधायां थी की मां एन जी ओ जी हिक सदस्य आहियां ऐं मां एन जी ओ जी सदस्य हुअण जे नातरे नाते हिकु पंहिंजे देश जी जागरुक नागरिक आहियां हुन जागरुक नागरिक थियण जे करे मां किसाननि सां औरतुनि सां जेके बि ग़लति कमु था थियनि उन्हनि सभिनि जे बारे में उन्हनि खे समुझाए करे उन्हनि जे रुलनि सां हुनखे अवगत कराए करे मां उन्हनि खे न्याय ॾियारे सघां थी ऐं मां ॿियनि कार्यकर्ताऊं ऐं माण्हुनि खे जोड़े सार्वजनिक तौरु ते उन्हनि सभिनी खे जागरुक करे सघां थी ऐं जिनि सां ॿि ग़लति थिए थो उन्हनि खे अदालत में अभियोजन सां मिलाए करे उन्हनि जी परेशानीअ जा हल कढी सघां थी मां इहो करे सघां थी की असां राजस्थान में अहिड़ा बि ॾाढा प्रकरण आहिनि जंहिं में हेड़ा ॾाढा माण्हू आहिनि जेके ॾाढियुनि जी सेवाउनि जा उपयोग कोन कंदा आहिनि ऐं हिनजो पोइ फ़ाइदो कोन वठी सघंदा आहिनि त उन्हनि खे इन्हनि सभिनि जे बारे में समुझाए करे की उहे अभियोजन सां जुड़ी करे ही ही कमु ऐं हिननि हिननि केसनि जे बारे में कमु करे सघनि था ऐं फ़ाइदो वठी सघनि था ऐं उन्हनि खे हर तरीक़े जो फ़ाइदो मिली सघे थो अदालत ॿियो जेको राष्ट्रीय कारी योजनाऊं रणनीतियूं अदालत तक मुफ़्त पहुचण जा अधिकार सभु